हिकिड़ो दफ़ो असां वीह दोस्त मिली करे हाइकिंग ते वियासीं ऐं उते मूंखे वीहनि ॼणनि जो खाधो ठाहिण जी ज़िमेदारी ॾिनी वेई ऐं मुंहिंजी हालत चङी ख़राबु थींदी हुई कॾहिं कॾहिं मज़ो बि ईंदो हुयो पर वीहनि ॼणनि जो खाधो ठाहिणु त जामु हालत ख़राबु थियण वारो कम आहे पर उन जे लाइ मां इय तेज़ करण जे लाइ खाधो ठाहिण में चङो ई वक़्तु लॻंदो आहे इन करे मां सुपर मार्केट मां वञी करे पीसियल अदरक थूम जेके ईसीली सुपर मार्केट में अवेलिबल आहिनि वठी अची रखंदो हुयुसि ऐं ग्राइंडर मिक्सर में बसरु टमाटा सभु पीसे रखंदो हुयुसि ऐं कंहिंं सर्वंट खां अटो बि ॻोहाए छॾींदो हुयुसि जंहिंजे करे मुंहिंजो कमु आसानु थी वेंदो हुयो